میں کیمروں سے ہر طرح کی تصویر لیتی ہوں اپنا تصویر لیتی ہوں اپنی سہیلی کا تصویر لیتی ہوں اپنے ٹیچر کا تصویر لیتی ہوں اپنے کلاس کا تصویر لیتی ہوں اپنے کالج کا تصویر لیتی ہوں روڈ کا تصویر لیتی ہوں مال کا تصویر لیتی ہوں گارڈن کا تصویر لیتی ہوں اپنا فیکلٹی کا تصویر لیتی ہوں اب چلتی ہوئی گاڑیاں کی تصویر لیتی ہوں ریلس بناتی ہوں سہیلیوں کے ساتھ ویڈیو بناتی ہوں مزے کرتی ہوں ہر طرح کے کھانے کی تصویر لیتی ہوں کھانے کا ویڈیو بناتی ہوں ہوسٹل کے کھانے کی تصویر لیتی ہوں اور گھر بھیجتی ہوں وغیرہ وغیرہ بہت ساری تصویریں لیتی ہوں دن میں بہت ساری تصویریں لیتی رہتی ہوں جو کہ ہمیں بہت مزہ آتا ہے اور ہمیں لینا چاہیے اس طرح کی تصویریں جو ہمارے انٹرٹینمنٹ کے لیے ہوں ہماری صحت کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے